ہمارے مقامی اخبار تعلیم اور اعلیٰ تعلیم سے متعلق خبروں کا احاطہ کرتے ہیں اور اِس کے لیے خاص طور پر ایک پورا صف جو ہے مخصوص رہتا ہے ساتھ ہی کئی کئی بار ایک سے زیادہ صفحوں پر بھی اُن کے خبریں موجود ہوتی ہیں جس سے یہ ہمارے گھر کے بچوں کو بہت ہی مفاد پہنچتا ہے اور دُرست رہنمائی حاصل ہوتی ہے کیوں کہ وہ اُسے شوق سے پڑھتے ہیں اور سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں ایسی کوششیں اگر بچوں کی طرف سے ہو تو بے شک یہ درست رہنما اصول دیتے ہیں بچوں کی ترقی اُن کی کامیابی اور تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کی کامیابی کے لیے